میرے خیال میں اردو کو فروغ دینے کے لیے تعلیمی نظام میں اس کا کردار بڑھانا ضروری ہے اردو کو نصاب میں مرکزی حیثیت دی جائے اسکولوں اور کالجوں میں اردو تقریری اور تحریری مقابلے کروائے جائیں بچوں کو کم عمری سے اردو ادب سے روشناس کروایا جائے شوشل میڈیا پر اردو مواد کی تخلیق اور تشہیر کی جائے اردو کے کلاسیکی ادب کو آسان زبان میں دوبارہ شائع کیا جائے نوجوانوں کو اردو لکھنے اور بولنے کی ترغیب دی جائے اردو فلمیں ڈرامے اور گانے بجائے جائے اردو کے فروغ کے لیے سرکاری سطح پر پالسیاں بنائی جائیں بین الاقوامی سطح پر اردو کے ادبی میلوں کا انعقاد کیا جائے اردو لکھنے والے ادیبوں اور شاعروں کو انعامات سے نوازا جائے جدید ٹیکنالوجی میں اردو زبان کو شامل کیا جائے اردو لغت اور ترجمہ ایپس کو بہتر بنایا جائے عوامی مقامات پر اردو بورڈ اور اعلانات کا استعمال کیا جائے سب سے اہم بات ہر فرد کو اپنی زبان پر فخر کرنا سکھایا جائے